नगर पालिका और पंचायत किसकार्य में शामील होती है आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और बताते हैं नगर पालिका नगर पालिका मतलब एक जो सिटी होता है उसे छोटा एरिया नगर पालिका होता है एक छोटा सा एरिया मतलब नगर पालिका से छोटा सा मतलब जो कस्बा उसी को हम नगर पालिका बोलते हैं नगर पालिका में हर तरह के सुविधाएं होती हैं जैसे

और जो नगर पालिका होती है उसमें किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी से निपटारा होता है जैसे कि गाँव है गाँव में किसी भी समस्या का सामधान करने में बहुत वक़्त लगता है टाइम इसे लगता है कि वहाँ के लोग जागरूक नहीं होते हैं जागरूक तो होते हैं लेकिन उतने भी जागरूक होते हैं लेकिन जागरूक तो होते हैं लेकिन अब सब काम करने के लिए अधिकारी के पास जाना यह करना वह करना उनको अच्छे से जानकारी नहीं होती है लेकिन जो नगर पालिका के लोग होते हैं वह लोग नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी कैसे काम किस तरह सिचूऐसन किस तरह को हैन्डल करना नगर पालिका उनको सब समझाती है नगर पालिका मतलब एक छोटा सा कस्बा एरिया जहाँ पर मैन मार्केट हो जहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हों और पंचायत इसी में पंचायत में नगर पालिका में लोग आते हैं जाते हैं यह करते हैं वह करते हैं मतलब एक छोटा सा मार्केट छोटा सा मार्केट जैसे मैं आपको समझिएगा सब्ज़ी फल फूल हर चीज़ आपको मिलेगी और नगर पालिका में कम से कम रात रातभर नहीं तो कम से कम ये ग्यारह बजे तक दुकानें खुली रहती हैं और नगर पालिका में हर चीज़ की सुविधा होती है बस इश्टैन्ड की सुविधा होती है नल की सुविधा होती है हर चीज़ की सुविधा होती है और वहाँ पर जो कूड़े कचरे की गाड़ी आती है वह वहाँ पर नगर पालिका में गाड़ी आती है और आपके घर के सामने से कूड़ा है उसको लेकर जाकर कहीं और जगह उसका निपटारा करती है नगर पालिका में बहुत से फ़ायदे हैं लोगों किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसमें ब्लाक होते हैं जैसे धोरी घाट ब्लाक है चाहे किसी प्रकार का ब्लाक है इसमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए चाहे किसी भी किसान ही की समस्या का समाधान हो पी एम किसान निधि सम्मान योजना किसे प्रकार का जो वह होता है फारम भरा जाता है वह नगर पालिका के ही माध्यम से थ्रू होता है और उसको भरने के लिए व्यक्ति के पास हर चीज़ का माहौल होता है व्यक्ति उसको भरता है और अच्छे से नगर पालिका की व्यवस्था करती है सब सब व्यक्ति उसमें भर कर उसमें जितनी भी व्यवस्था होती है वह नगर पालिका करती है वह चाहे नगर पंचायत करती है वे करते क्या हैं देखिए नगर पालिका तो यह सब करते हैं लेकिन नगर पालिका आप किसको बोलेंगे मतलब एक छोटा बड़ा शहर हुआ दिल्ली बंबई लखनऊ इससे मतलब है कि छोटा एरिया जैसे धोरी घाट हुआ पड़ालगंज हुआ जहाँ पर मतलब हर चीज़ का समान मिले एक कस्बा एरिया हो मतलब वहाँ पर हर दम भीड़ भाड़ वाला एरिया हो उसी को हम नगर पालिका बोलते हैं नगर पालिका के लिए आपको हर जब हर प्रकार के थ्रू जो भी चीज़ चाहिए वह आपको मिलेगी नगर पालिका में आपको अगर यह चाहिए तो यह मिलेगा नगर पालिका में बहुत सी दुकानें होती हैं बहुत से लोग रहते हैं हर हर प्रकार के लोग रहते हैं हर प्रकार के लोग यह काम करते हैं और किसी भी काम को करने के लिए उसमें एक सहमति होती है और यह सहमति का हमें भी देखने को मिलती है और नगर पालिका एक छोटा सा कस्बा एरिया जहाँ पर लोग तो शहर के तरह रहते हैं लेकिन पूरी तरह वह शहर नहीं होता है इसलिए शहर की तरह बनने के लिए नगर पालिका को और बड़ा बनना पड़ेगा नगर पालिका मतलब एक शहर से छोटा जो होता है उसी को नगर पालिका हम कहते हैं नगर पालिका में कोई भी काम हो चाहे कितनी भी दुकानें हो वहाँ पर सब हर चीज़ का नाले की साफ सफाई अच्छे से होती है अच्छे से दुकान रहते हैं कूड़ा कचरा का अच्छे से निपटारा होता है और वहाँ पर छोटे छोटे पतले पतले गली मेन निकल ली रहती है और वहाँ पर साग सब्जी का अलग बाज़ार लगता है माँस मदिरा का अलग बाज़ार लगता है और वहाँ पर बस इस्टैन्ड अलग रहता है रे वहाँ पर रेल की भी व्यवस्था होती है नगर पालिका में रेल की व्यवस्था होती है अगर नगर पालिका चाले गए तो वह अपने एरिया में रेल का भी निर्माण करवा सकती है बस इस्टैन्ड तो यह है बस स्टैन्ड तो नगर पालिका में रहता ही और नगर पालिका कम से कम दस बीस गाँव को मिलाकर बनती है अगर नगर पालिका दस बीस गाँव को मिलाकर अगर चाहे तो बहुत से गाँव मिलकर एक बहुत बड़ी नगर पालिका के नगर पालिका का स्थान पा सकते हैं जैसे वलीदपुर भी एक नगर पालिका है मोहंताबाद कोना में जो आता है और डोहरी घाट भी एक नगर पालिका है फतेहपुर ब्लाक की भी एक नगर पालिका है नगर पालिका होने के लिए इसमें लोगों को एक जुट रहना पड़ता है नगर पालिका के लिए जो दिए उसमें लोगों को किसी प्रकार की सुविधा किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती हमें हर प्रकार की सुविधाएं चाहे तो वह व्यक्ति पा सकते हैं और ऐसा गाँव में भी धीरे धीरे हो रहा है नगर पालिका हर चीज़ की व्यवस्था करवा रही है जिसे आप चाहे वह करवा सकते हैं यह करना है वह करना है सब कुछ कर सकते हैं ठीक है